بخیر جمیل آج میں آپ کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں بالکل جمیل مجھے مدد کرنے میں بہت خوشی ہوگی ہمارے پاس یوریا اور پوٹیشیم دونوں کھادیں موجود ہیں یوریا پچاس کلو کے تھیلے میں آتا ہے اور پوٹیشیم کھاد جو ہے پچیس کلو کے تھیلوں میں دستیاب ہے کیا وہ مقداریں آپ کے لیے موضوع ہیں یقیناً جمیل یوریا کھاد کی قیمت تیس روپے فی کلو ہے اس لیے پچاس کلو تھیلے کی قیمت پندرہ سو روپے ہوگی جہاں تک پوٹیشیم کھاد کا تعلق ہے اس کی قیمت پچاس روپے فی کلو ہے اس کے پچیس کلو تھیلے کی رقم بارہ سو پچاس روپے بنتی ہے بالکل جمیل آپ کا حساب بہت صحیح ہے یوریا کےایک پیکٹ اور پوٹیشیم کھاد کے ایک پیکٹ کی کل قیمت ستائیس سو پچاس روپے ہوگی بالکل جمیل میں آپ کے لیے وہ تھیلے تیار کروا دوں گا کیا آپ کو آج کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ کا استقبال ہے جمیل بھائی جلد ہی آپ سے ملنے کا منتظر ہوں اگر آپ کے مزید سوال ہیں تو بلا جھجک پوچھیں تم بھی جمیل بھائی دیکھ بھال کریں اور کامیاب فصل حاصل کریں